राजस्थान जी संस्कृति उन जे इतिहास ऐं भूगोल खे ॾाढो प्रभावित थी करे छाकाणि त राजस्थान जी संस्कृति आहे अहिड़ी की सभु इन खां प्रभावित थी वेंदा आहिनि इन जो इतिहास भूगोल बि अहिड़ो आहे की इन जी संस्कृति त इन नी छा पई आहे राजस्थान में ऐतिहासिक तौर ते इन जा क़िला वॾा वॾा गढ़ ऐं इन जी भौगोलिक स्थिति जीअं इन जो खेत्र फल ॾाढो फैलियलु आहे ऐं हिते किथे किथे त अरावली जी पाणियनि खां घणे घिरियल बि आहे ऐं रेगिस्तानी इलाइक़ो बि आहे त ब्रिटिश शासन कालो वारा माण्हू उहा हू बि हिते ॾाढो प्रभावित थिया हुआ ऐं हिते जो खाइण पीअण उथणु विहणु पहनावो हिते जो अलॻि अलॻि तरीक़े जो छाकाणि त ब्रिटिश माण्हू त हिकिड़ो ई पहनावो पाईंदा आहिनि पर राजस्थान में हिते हर तरीक़े जो पहनावो पाण खे साढ़ी कुर्ती कातली सलवार कुर्ता हर तरीक़े जो ऐं मर्द बि अलॻि अलॻि जीअं कुर्ती कुर्तो पैंट बुशर्टि पजामो कुर्तो पाईंदा आहिनि ऐं पर भार राजस्थान में दाल भाटी चूरमो अलॻि अलॻि तरह जी रोटी पहनावो खान पान में सभिनि खां मतिलबु अॻियां आहे हीअ मतिलबु हिन जो जो इतिहास आहे भूगोल आहे सभु राजस्थान जी संस्कृति खे ॾाढो प्रभावित कंदो आहे जीअं की ब्रिटिश शासन काल प्रभावित थी करे हिते इन भारतीय क्लासिक डांस शुरू कयईं ऐं इन सां गॾु गॾु उन जी क़िलनि खां गॾु खां हिते जी पोशाक आहे खाइण खां पीअण खां ऐं इन जी भौगोलिक रचिना जो राजस्थान जी आहे मतिलबु हिते खुलो इलाइक़ो बि आहे त झंगलियुनि खां घिरियल बि आहे त अरावली जी पहाड़ी बि आहिनि इन्हनि सभिनीनि खां हीउ ॾाढा प्रभावित थिया त राजस्थान जी संस्कृति उन जी इतिहास ऐं भूगोल खे ॾाढो प्रभावित थी करे